म्हजें आवडीचें सिनेमा म्हणल्यार थ्री इडयट्स थ्री इडयट्स इश्टा इश्टिणीचें फिल्म आसा तशेंच आपल्या जिवितांत पयशाक म्हत्व दिनासतना आपल्या स्वताची आवडी निवडी जाणून घेवप आनी तातूंत जिवितांत फुडें कशें चलप हें तातूंत वेवस्थीत दाखोवन दिला तशेंच आपले आवय बापयक कशें राखप आपली जापसालदारकी कशी चलोवन घेवप तेंवूय बी तातूंत दाखोवन दिलां तशेंच एक इश्ट दुसऱ्या इश्टा खातीर कशे जिवितांत फुडें काडटा तांकां वाट कशी दाखयता तेंवूय बी हातूंत दाखोवन दिलां तशेंच एक कडेन आवय बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर आपलो मान सम्मान राखपा खातीर भुरग्यांक कशें वाट चुकोवन घालून दिता तेच तांचेर कशे अडचण हाडटात ते बी तातूंत दाखोवन दिला आनी निमणे कडेन भुरगे आपले आवय बापायक वेवस्थीत समजयले जाल्यार आवय बापूय बी समजून घेता हें बी तातूंत दाखोवन दिलां सो थ्री इडयट्सांत खुबशो बऱ्यो गजाली शिकपा खातीर आसात तें म्हणल्यार इश्टा इश्टिणीचें एक वेगळें नातें तशेंच आवय बापूयचें एक वेगळें नातें आनी एकामेकां कडेन कशें रावप तेंवूय बी थंय दाखोवन दिलां